हँ हँ हँ अच्छा अभी दू घण्टाके बाद खाली हो जाइब हँ भेज ने दिऔ काज भऽ जाइत हँ दोसरेसँ ही सब घरेमे हो जाइत हो जाइत आउ ने लऽ कऽ आओर मकैनिक रखने छी हँ हँ हँ बगलमे दोकानो छै ठीक हइ आ जाउ भऽ जाइत

आउ ने बीचोमे समय निकालि देब अहाँके दू बजेके लगभग हँ हँ हो जेतै इमरजेन्सीमे अहाँके निकलबा देब सब ठीक छै हँ हँ अपन समाचार सब ठीक हइ ने अच्छा नहि नहि ठीक रहबाक चाही बढ़िआँमे छै हँ हँ हँ चकाचक छै हँ हँ अहीँ सब ने चकाचक करबै हँ हँ आएल जाउ आएल जाउ जल्दी